हेलो हँ सर धानके बीजके बारेमे रहै दोकानपरसँ नम्बर मिललै हमरा तेँ अहाँके फोन केलहुँ

कोना छै कोना छै रेट छै धानके चन्दनेचूर या मालभोग एहि सब क्वालिटीके दाम बताबिऔ कनी चन्दनचूरके ठीकठाक रेट बतेतिए तऽ एक दिन हम आबितहुँ हम अहाँके काउण्टरपर पहिने ओ दऽ दिऔ ओकर बाद से हम आबै छिए तखन देखबै हुँ हुँ

पचास केजी हुँ आबै छी देखबै तकर बाद लेबै ओ तऽ रेट की कहलिए हुँ कनी ठीकठाक रेट रहतै तऽ काल्हि करै छिए कोशिश अगर समय ठीकठाक रहतै तऽ काल्हि नहि तऽ परसू तक

हँ वर्षा तऽ एखन खूब होइ छै अच्छा ठीक छै राखै छिए